असां शादियुनि में पंहिंजे सिंधियुनि में लाॾा चवंदा आहियूं नचंदा आहियूं पर संगीत वग़ैरह थींदो आहे ढोल वॼंदा आहिनि उन ते असां इलाही सुठो डांस कंदा आहियूं सभेई असांजो पूरो परिवार में सभिनी खे लाॾा वग़ैरह सुठा लॻंदा आहिनि सभु धूमधाम सां असां न न नचंदा ॻाईंदा आहियूं सभेई पूरे परिवार सूधो परिवार में बि नृत्य वग़ैरह असां हिक में सभु हिकु वारा आहिनि पोइ असांखे ख़ूबु मज़ो ईंदो आहे ख़ूबु इंजॉय ईंदो आहे असां सिंधी लाॾनि में जेके हि हिकु सोन जो रुपयो वग़ैरह जेके लाॾा थींदा आहिनि उहे असांखे इलाही सुठा लॻंदा आहिनि असां ख़ूबु मज़े सां ॻाईंदा बि आहियूं नचंदा बि आहियूं ऐं सभिनी खे नचाईंदा बि आहियूं पाण सां गॾु